ہمارے گاؤں کے قریب ایک جگہ ہے جہاں پر لوگ بھجن وغیرہ گانے کے لیے جمع ہوتے ہیں اور وہاں پر بھجن گایا کرتے ہیں کیونکہ وہ جگہ گاؤں سے تھوڑا باہر ہے اور بہت اچھی جگہ ہے جہاں پر اس طرح کی چیزیں کی جاتی ہیں جس سے کسی کو تکلیف بھی نہیں ہوتی ہے اور لوگ آسانی کے ساتھ اپنے بھجن گایا کرتے ہیں وہاں پر ایک بھجن ٹولہ بھی ہے اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ موسیقی کے حالات میں ڈھول تاشے دف مردل وغیرہ بجایا کرتے ہیں جس سے ان کا بھجن اور بھی اچھا ہو جاتا ہے اور لوگ اسے سن کر خوب مزے کرتے ہیں